बायजोयाव गेलेजाग्रा होननानै बुङोब्लाथ' काबादि फुटबल सटफुट ओमफ्राय डिसकास ओमफ्रायो बिनिफ्राय बिनिफ्राय फुटबल काबादि ओमफ्रायो बेफोरखौ जोङो बायह्रायाव गेलेयो आरो फोथारफोराव बायजो मान लांदां जायगा बेफोराव बिनिफ्राय आं बांसिन गेलेनो मोजां मोनो होनोब्ला काबादि खौ आं बांसिन इन्टारेस्ट मोनो आं गेलेनो साबसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला बेयाव हमलायनाय जोलायनाय हमथानाय बामख्रबनाय जेरै लाखिनो लाखिनायाव जेरै हमख्रबनानै लाखियो जोङो बेफोर बिनि थाखायनो आं बेफोर खेलाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बायह्रायाव गेलेग्रा होनोब्लाथ' बेफोरनोसै फुटबल भलिबल बेफोरनो बायह्रायाव गेलेग्रा आरो बेफोरखौथ' न' सिङाव गेलेजाग्रा नङा नालाय बेफोर खेलाया माने लाइक बायजोआव लांदां जायगा माने खालि जायगा फोथार बेफोराव गेलेग्रा ओमफ्रायो आंथ' काबादि खौनो बांसिन मोजां मोनखायो बांसिन मोजां मोनना बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला बेयाव जोबोर इन्टारेस्ट हमख्रबलायनाय हमजानाय होख्रावलायनाय बुद्रुलायनाय बेफोरावथ' बुद्रुलायनो हमथानायाव बारा बारा जायाबाथ' बुद्रुलायनानै हान्थु बेफोरबायदि दुलुलायोमोन आरो बिनिफ्राय आं बेफोरखौनो माने कलेज लाइफ स्कुल लाइफ कलेज बेफोरखौ आं बेफोराव आं गेलेबोबाय आरो दाबो गेलेयो माने जोबोत इन्टारेस्ट मोनो आरो माने बियो लाइफ टाइम थैजासिम आंनि थाखाय मोनसे गे म आरो गेलेग्रा माने जोबोत मोजां मोनो नालाय बेखौनो आं आंनि आंगोसिन गेलेग्रा माने इन्टारेस्ट आं साबसिन मोजां मोनो आरो बेखौनो